छड़ो पढ़ियल लिखियल माण्हू ई सुठी तरह सां पेश अची था सघनि अहिड़ी ॻाल्हि न आहे हा संस्कारी माण्हू सुठी तरह सां पेश अची थो सघे छो त संस्कारी माण्हू खे सेखारींदा आहिनि ॿिए जी इज़त करणु बाकि पढ़ाई लिखाई जेकी आहे उहे संस्कारनि जे मथऊं पॉलिश जो कमु कंदी आहे इहो तव्हां कम्यूनिकेट बढ़िया तरीके़ सां करे था सघो पंहिंजे दिलि जी भावनाऊं ॿे खे सुठे तरीके नमूने ॿुधाइ था सघंदव पढ़ाई इन करे जरूरी आहे तव्हांजे अंदरि जा जेके गुण अवगुण आहिनि उननि खे तां सुञाणो ऐं ॿियनि खे सम्झायो पढ़ाई पढ़णु तमामु ज़रूरी आहे पर सो छणो पेश अचनि लाइ छड़ो पढ़ाई में हुजे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे मां सा घणे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि खे ई बतमीजी सां पेश ईंदे ॾिठो आहे ऐं घणे अनपढ़ माण्हुनि ख बि सुठी तरह पेश ईंदे ॾिठो आहे सुसंस्कार जरूरी आहिनि पढ़ाई ॿिए नंबर थिए थी अचे हा पढ़ाई सां तव्हां पंहिंजी रोज मर्रा जी जिंदगी सवारे था सघो रुपियो पेसो कमाइ था सघो अनपढ़ माण्हू खे ओतिरी कमाई न आहे पढ़ाई पढ़े लिखे माण्हू खे कमाई वधीक आहे त पढ़णु सां वधीक अर्थ त मुंहिंजी नज़र में आर्थिक उन्नति सां आहे हितां पढ़ी करे पेसो त कमाइ था सघो पर पढ़े करे तव्हां संस्कार वठो हीअ जरूरी न आहे संस्कार तव्हांखे तव्हांजे घर मऊं मिलंदा आस पास जे माहौल में मिलंदा पंहिंजे सूठे यार मां मिलदा